थुआढ़ी अखबार निं पुज्जा दी ऐ ओह् असें रोज़ पढ़नी होंदी अखबार ओह् नी कीऽ निं देआ दे तुस अखबार ते तुस नेईं ते अस कुसै होर गी गै आक्खगे अखबारै बगैरा साढ़ा ते असें रोज़ पढ़नी होंदी अखबार ते कुछ करो ते नेईं तां में होर कुसै गी आक्खनी आं एह् पजाई ओड़ेओ ते नेईं तां में कुसै होर गी आक्खनी आं चलो भी ठीक ऐ दिक्खी लैन्नी आं कल्ल भी ते भी अगर नेईं ते में भी होर कुसै गी आक्खना ते में रोज़ पढ़नी होंदी अखबार ते भी असें कल्ल तगर दिक्खनी ते भी नेईं तां असें होर कुसै गी आक्खना अच्छा ठीक अच्छा